हैलो हाँ भईया आपको मैंने कितना देर पहले कॉल किया था हाँ जी जी जी मैंने आपको डी आई जी बंगलो के पास बुलाया था हाँ हाँ टीला जमालपुरा वहीं पे जी जी परन्तु आपने इतना टाइम कर दिया जब मैंने आपसे बोल था कि मेरी ट्रेन मेरी जो ट्रेन है जी जी जी हाँ मैंने आपको ट्रेन का भी समय बताया था कि मेरी ट्रेन रात में आठ बजे की है मैं आपको बहुत देर पहले ही बुक कर चुकी थी हाँ हाँ मैंने आपको बहुत देर पहले ही बोल दिया था नहीं भईया मैंने काफ़ी देर पहले आप टाइम चेक कीजिए जी मेरी आठ बजे ट्रेन भी परन्तु आपने उसको छुड़वा दिया है आप अभी तक आए नहीं आठ बजने में सिर्फ दस मिनट की देरी है और अभी तक आप इतना दूर है कि आपको आने में मेरे तक अभी एक घंटा लग जाएगा तो मेरी ट्रेन छूट गयी है अब मैं आपसे पैसे वापस चाहती हूँ जो मैंने आपको ऑनलाइन भुगतान किया था जी जी अब मुझे नहीं जाना है क्योंकि मेरी ट्रेन छूट चुकी है जी मेरा मुझे पैसे मेरे वापस दीजिए ठीक ठीक है